जय झूलेलाल भाउ मां हिक घंटो पहिरियों हिनमहिल तव्हांजी कैब मां घंटाघर खां बंग्ला लाइन आई हुयमि मुंहिंजो पर्स ऐं मोबाइल तव्हांजे कार में रहिजी वियो अथव महिरबानी करे मूंखे वापिसि कयो तव्हां ॿुधाए छॾियो जिते हुजो मां अचांव थी न त तव्हां हिते ईंदव त तव्हां मूंखे ॿुधाए छॾिजो मां वठण अची वेंदीमाव ऐं थोरो जल्दी कजो थोरो जरूरी कम आहे मूंखे त मोबाइल खपे पियो ऐं पेसा बि पिया आहिनि पर्स में त जरूरी हुयो थोरो त थोरो जल्दी कजो त तव्हां मूंखे हिते ग्राम पंचायत ते मिलो